کنویں سے پانی نکالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ رسی اور بالٹی کا استعمال ہینڈ پمپ یا برقی موٹر کا استعمال پہلے پرانے زمانے میں لوگ رسی میں بالٹی باندھ کر کنویں میں ڈالتے تھے اور پھر کھینچ کر پانی نکالتے تھے یہ طریقہ محنت والا ہوتا تھا اور زیادہ وقت لیتا تھا لیکن آج کے دور میں ہم بجلی سے چلنے والے موٹر استعمال کر سکتے ہیں جو آسان تیز اور محنت بچانے والے طریقے ہیں سب سے پہلے ہمیں کنوئیں کی گہرائی کے مطابق ایک مناسب موٹر خریدنا چاہیے اگر کنواں گہرا ہے تو سمرسیبل موٹر بہتر رہتا ہے اگر کم گہرا ہے تو عام پمپ بھی چل سکتا ہے پائپ کا انتظام موٹر سے پانی کھینچنے کے لیے ایک لمبا پائپ کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے اس پائپ کے ذریعے پانی زمین کے اوپر آتا ہے بجلی کا کنیکشن موٹر کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اسے سوئچ یا سرکٹ بورڈ سے جوڑا جاتا ہے تاکہ موٹر کو آسانی سے آن یا آف کیا جا سکے پانی کا بہاؤ جب موٹر کو آن کیا جاتا ہے تو وہ پانی کو پائپ کے ذریعے کھینچ کر اوپر لے جاتا ہے اس سے پانی کو ٹین یا بالٹی میں جمع کیا جاتا ہے احتیاط موٹر کو زیادہ دیر نہ چلائیں جب پانی ختم ہو جائے خشک موٹر جل سکتا ہے اس کے علاوہ بجلی سے احتیاط برتیں برتنا چاہیے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو